मुजफ्फरपुर जिलाके जे छै स्थानीय शिक्षाके व्यवस्था बहुत बढ़िआँ छै एहिठुमा जे छै से किछु प्रसिद्ध से शिक्षण संस्थान केंद्र छै जेनाकि लङ्गट सिंह विश्वविद्यालय जे छै महाविद्यालय लङ्गट सिंह महाविद्यालय मुजफ्फरपुर नहि तऽ बिहारमे पूरा बहुत फेमस कॉलेज छै एहिठुमाके शिक्षा बहुत नीक छै शिक्षाके स्तर सेहो बढ़िआँ छै किछु जे छै एहिठमा एकटा आओर प्रसिद्ध इंस्टिट्यूट जेनाकि आर बी टी आइ छै ई जे छै से अहाँकेँ होमियोपैथिक होमियोपैथिक चिकित्साके जे छै से एहिठुमा पढ़ाइ होइत छै ई बिहारमे बहुत कम ठुमा छै बिहारमे नहि देशमे एहि तरहके जे छै से इन्स्टिच्यूट बहुत कम छै एहिठुमा होमियोपैथिकके पढ़ाइ पढ़ायल जाइत छै होमियोपैथिक चिकित्साके जेकि बहुत बढ़िआँ छै तऽ एहि तरहक इन्स्टिच्यूट मुजफ्फरपुर जिलाके अंदर जे से छै से छै तै एहिठुमका शिक्षा व्यवस्था सेहो बढ़िआँ छै किछु प्राइवेट इन्स्टिच्यूट सब सेहो छै जेकि शिक्षा बाँटैत छथि एहिसँ पूरा मुजफ्फरपुर जिलाके शिक्षाके स्तर बढ़ि रहल छै लोग शिक्षा ग्रहण कऽ रहल छथि बहुत बढ़िआँ शिक्षा कऽ रहल छथि